جیسا کہ آپ جانتے ہیں قانونی دستاویزات تیار کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو پہلے فون سے آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے یا کسی سائبر کیفے میں جا کے اپلائن کرنا پڑتا ہے جیسے آپ آپ کو آدھار کارڈ بنوانا ہے تو آپ پہلے اس کے لیے آن لائن اپلائی کریں گے پھر آپ کو اس کا ایک آف لائن فوم نکال کے اپنے پوسٹ آفس جا کے سبمٹ کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد کہیں وہ آتا ہے اور بھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں آپ کو اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے تو اس کے لیے پہلے آن لائن دینا پڑے گا پھر اس کے بعد انکوائری آتی ہے وہ کرنی پڑے گی یا آپ کو پین کاڈ بنوانا ہے تو وہی مسئلہ ہے پہلے آن لائن پھر اس کے بعد آپ کو جا کے اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ بھی قانونی پیپر جمع ہوں وہاں جا کے آپ کو وہ سبمٹ کرنا پڑے گا دین اس کے بعد آپ کو اپڈیٹ آئے گا کہ آپ کا پین کارڈ یا آدھار کارڈ بن گیا ہے یا اتنے دن میں آئے گا کافی مشکلات آتی ہیں